नोगोरारि खौरां बिलाइयाव गामियारि रादाबफ्रा जेरैबायदि सेबखां जानांगौ बेबायदि सेबखां जाया मानो होनोब्ला जोंनि गामियारियाव गोबांथार सेबखां जानांगौ आयदाफोर दं जेरै आबाद बिथिङाव दानाय लुनाय बिथिङाव बेफोरखौ जों खौरां बिलाइयाव फोसावोब्ला जोंनि बर' हारिनि गोबां आयदाफ्रा जौगाखांनाय बो गुबुन मानसिफ्राबो जोंनि मावनाय दांनायफोरखौ सोलोंनो हानाय बेफोरबायदि आयदाफोर दं जेरै दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय आबाद बेफोरखौ सेबखांनानै नोगोरारि खौरां बिलाइयाव फोसावोब्ला जोंनि गामियारिनि बेफोरबायदि रादाबखौ नोगोरारि सुबुंफ्राबो मोन्थिनो हागोन आरो गोबां दंबावो जोंनि गामियारियाव जेरैबायदि खौसेथि फोरबोफोर खुंनायफ्राव ज' ज' हाबाथिलिफ्राव ज' ज' जेरैबायदि जोंनि गामि एरियायाव जायो बेफोरखौ नोगोरारि खौरां बिलाइफोराव फोसावोब्ला नोगोरारिनि सुबुंफ्राबो जोंनि खौसेथिखौ नुनानै बिथांमोनाबो सोलोंनो हायो मिडियायाव फोसावनांगौ होनना आं सानो जे जोंनि गामियारिनि बेफोरबायदि दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय आसार हारिमु बर'नि गासै बेफोरबायदि मुवाफोरखौ नोगोरारि खौरां बिलाइयाव गामियारि रादाबफ्रा जेरैबायदि सेबखांनानै होजानो लुबैयो बेबादिनो सेबखांनानै होनांगौ होननानै आं सानो